आमी पयलीं शेत रोयतालीं आतां आमी शेत तें बंद केले किद्याक कोण आतां रोयना म्हणून तें शेत आतां आमचें पाडंग आसा शेत म्हणटकच आमी शेतात ते बरी रोंपे अशें तरवो घात येवपा जाय म्हणून ती तेका शेण गोरवांचें गोबर असो करून आमी घालतालें मागीर चोबो बरो येतालो तेका आनी बरी पीक येताली ती पीक येवन मागीर ते शेतान मागीर अशें करून हे जाती आमी मागीर लिवतगीर बी अशें भात बीत आमकां जातालें भरपूर जातालें भात बीन तशी शेताची काळजी न्ही घेताली न्हू म्हाजो माव माय आनी हांव म्हाजे नंडो आसल्यो त्योय शेतान वयताल्यो आनी शेतांतल्यो अश्यो आमी रोंप लायताली परत आमी मागीर नड नडो वयतालीं आनी मागीर आमी शेत पिकले म्हणटगीर मागीर आमी लिवतालीं शेत आतां मॅशीनां येयल्या मागीर मेशिनान लिवो लागलें आमी पूण शेतांक भरपूर पीक जातालें आमचें आनी शेत अशें रोवन आमी भरपूर पयलीं उकडें तांदूळ बी लोकांकय दितालीं आनी आमी उकडेच जेवतालीं आतां पूण आमी सुरय जेवता कित्याक आतां आमी शेत रोयना शेतां आमी आतां रोवपाचें बंद केलें म्हाज्या मायन बी शेतान खूब कश्ट केलां मायन केलां मावान केलां म्हाज्या नंडानी केलां आनी म्हाका लग्न जातरीत पयलीं हांव शेतान आमी शेत पळोवंक नासलें लग्न जाता हांवूय बी शेतान वचोंक लागलें थोडें तो हांवूय शेतान गेलें आतां आमी शेत तें आतां आमी बंद नासले जाल्यार आतां आमी शेतान कोणागेर वसना आनी शेतूय आमी रोयनात आनी आतां घरानूच आसा आमी सगळें आमी भायले तांदूळ हाडून खातात पीक कशी व्हडली जाली वाडयताली पीक आमी सारें बिरें घालतालीं साऱ्यान बिरान आमची मागीर पीक मागीर ती भरपूर आमकां बरी जाताली मागीर ती सारें बी घातली म्हणटगीर कसले तेजे